ہیلو قاسم ٹریول ایجینسی سے بات کر رہے ہیں کیا ارے بھائی پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کے یہاں گاڑی بک کی تھی مجھے کانپور جانا تھا لکھنؤ سے تو میری آپ سے بات ہوئی تھی پندرہ سو روپے میں آپ مجھے پہونچا دیں گے اور میں نے بک کروا دی بک کروا دیا تھا لیکن ابھی آپ کا ڈرائیور مجھے سے بائیس سو روپے مانگ رہا ہے کتنی غلط بات ہے مجھے اور مجھ سے یہ بار بار اِسرار کر رہا ہے کہ مجھے بائیس سو روپے ہی دیجیے کیوں کہ آپ کے بائیس سو روپے ہی بنے ہیں یا تو آپ کو بک نہیں کرنا چاہیے تھا یا پھر آپ اِنہیں بتا دیتے کہ ہماری بات ہو چُکی ہے پندرہ سو روپے میں اب یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور خوب کہا سُنی ہو گئی ہے ہم لوگوں میں اِس ڈرائیور کو کوئی بھی پیسہ نہیں دوں گا میں آپ کو پیسے ڈرانسفر کر دے رہا ہوں اب آپ جانیں اور آپ کا ڈرائیور جانے مجھے آپ سے اور آس اِن سے کوئی مطلب نہیں میں آپ کو پندرہ سو روپے دے دے رہا ہوں جس کی رسید میں آپ کو پہلے ہی کٹوا چُکا ہوں